आंनि फार्स्ट पजिटिब प्रडाक्टआ जादों टेक्सबुक टेक्सबुक ओमफ्रायो बे टेक्सबुकनि मुङानो जादों जाहैबाय खन्थाइ मेथाइ बे खन्थाइ मेथाइयावहाय थामजिनै था मेथाइ आरो दाइन था खन्थाइ दङ बे दाइनथा खन्थाइनि गेजेरजोंहाय जों गोबां गियान सोलोंनो मोनो मानो होनब्ला बे खन्थाइ मेथाइया जोबोर मोजां बेनिफ्राय जों गोबां माने गियानबो मोननो हायो बे खन्थाइयावहाय गोबांथा रोखोमनि माने गियान होनायखौहाय जों मोननो हायो जेरैहाय हारि फोजाखांनाय ओमफ्रायो जेरैहाय गावखौहाय माबायदि सोलोंथाइयाव दावखोलांहोनांगौ बेफोरनि बागै हारि फोजाखांनायावहाय जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा जेरैहाय माने गुबुन हारिफ्रा दावगादों बेबादिनो जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा दावगानानैहाय माने जिराया लाबानो थाद'आ लाबानो गावसिनि हारिखौहाय सिनायथि होनो थाखायहाय दावगादों गोजौआव दावगालांनो बेबायदिनो बर'फोरखौबो बर' हारिखौबो बेबायदि हारसाफोर जेरै गुबुन हारिया दा गावसिनि हारिखौहाय जौगाहोनो नाजादों बेबायदिनो बिसोरखौबो नुनानैहाय बर'फोरखौबो गावनि हारिखौहाय सिनायथि होनो थाखाय गुबुन हारिनि सिगाङावहाय माने जोंखौहाय थोनदों आरो आरो बेयावहाय सोलोंथाइनि बागैबो गोबां दङ जों बेनिफ्राय जों गोबांथार सोलोंथाइ मोननो हायो जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा गोबांथार सोलोंथाइ मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानैहाय गोजौआव दावगालांदों बे बादिनो जोंखौबो बर' हारिफोरखौबो गुबुन हारिफ्रा जेरैहाय फरायनानै गोजौआव दावखो दावगालांदों बेबायदिनो बर' हारिखौबो दावगालांनानैहाय गाव गावनि हारिनि सिनायथिखौ होनो थाखायहाय खावलायदों आरो आरो जों बे खन्थाइ मेथाइनिफ्राय गोबांथार गियानखौ मोननो हायो बेनि गेजेरजों बेखायनो अन्नानै बे खन्थाइ मेथाइखौहाय बयबो फराय बेनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो